دیکھیے پہلے کے جو موبائل فون تھے اس میں صرف جب ہم ریچارج وغیرہ کراتے تھے تو اس میں صرف ہمیں کال کرنے کی فیسلٹی ملتی تھی اور اب جو ہم ریچارج کراتے ہیں اس میں ہمیں اسمارٹ فون میں جو ہم ریچارج کرواتے ہیں نے اس میں ہمیں نیٹ کی بھی فیسلٹی ملتی ہے اب کئی کام ایزی ایزی ہو جاتے ہیں کال ریٹ بھی سستے ہوئے ہیں ٹھیک ہے پہلے کال مہنگی تھی اب اب کال اب کال کیا ہو گئی اب کال سستی ہو گئی ہے اب رہی بات میری میں جیو کا سم جیو کے سم استعمال کرتا ہوں اور جیو کے سم میں میرا جو اکثر پلان رہتا ہے وہ رہتا ہے چھ سو چھیاسٹھ کا چوبیس دن کا چھ سو چھیاسٹھ روپئے کا چوراسی دن کا سوری ایٹی فور ڈیز کا ایٹی فور ڈیز کا وہ پورا پیک رہتا ہے جس میں ڈیڑھ جی بی ڈیڑھ جی بی ڈیلی ملتی ہے اور انلمیٹڈ کال ہوتی ہے